अभी हम लोग को समूह में मतलब मिला है बैग बनाने का ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग मिला था मतलब वो सरकार की तरफ से मिला था हम लोग को दस दिन का जो वहाँ से मतलब सब कुछ मिला था सीखने का हमारा कुछ भी नहीं लगा था सीखने के बाद हमें वहाँ से मार्कशीट मिला था और आगे हमें रोजगार करने के लिए मदद भी मिला है कि अगर हम करना चाहते हैं तो वहाँ से हमें पैसे भी मिलेगा कि हम आगे मतलब मिलता है ताकि हम आगे रोजगार शुरू कर सके और कहीं दुकान में बात करके हम अपना वहाँ सैविंग कर सकें इससे हमारा मतलब बना रहेगा कि हम कुछ सीखे हैं तो कुछ बना के मतलब बेच रहे हैं